اگر ہم مذہبی گانے کے متعلق کہ رہیں تو بلکہ یہ گانا نہیں ایک نعت ہے نعت بہت اچھی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان جو سنتا ہے اس سے مطلب بہت سکون حاصل ہوتا ہے اس میں آپ صلی اللّہ علیہ وسلم کی تعریف اللّہ کی تعریف رہتی ہے اور مطلب بہت اچھے اچھے الفاظ آتے ہیں جس کو سننے سے بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے اس کے معنیٰ پتہ چلتا ہے اور آپ صلی اللّہ علیہ وسلم کی تعریف پتہ چلتی ہے اللّہ کی تعریف پتہ چلتی ہے اور مطلب اللّہ تعالیٰ مطلب کہ اس اس نعت میں بہت اچھی اچھی بات رہتی ہے آپ صلی وسلم آپ صلی اللّہ وسلم نے کتنے احسانات کیے اللّہ تعالیٰ نے بہت سارے مطلب اچھے نعت بنائے ہیں اس لیے نعت بہت اچھی چیز ہے ہر ایک سب کو سننا چاہیے اس سے بہت مطلب خوش ہوتا ہے انسان سننے کے بعد بہت اچھا محسوس کرتا ہے اس لیے کہ اس میں بہت سے الفاظ اچھے رہتے ہیں بہت سے معنی سمجھ میں آتے ہیں ہر چیز سمجھ میں آتی ہے جس میں آپ صلّی وسسلم کی تعریف رہتی ہے اور بھی بہت ساری چیز رہتی ہیں اس لیے ہر سب کو نہ سننا چاہیے